हमारी आजीविका बिजली पर ही निर्भर है जब बिजली की कटौती हो जाती है तो हम लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ होती है पढ़ने में लिखने में खाना पीना बनाने में उसके लिए हम लोग इनवर्टर तो हम लोग के यहाँ है नहीं इसलिए दीपक जलाते हैं इमरजेंसी लाइट रहती है उससे काम चला लेते हैं और लालटेन भी जला लेते हैं बहुत सारी परेशानियों परेशानियाँ रहती हैं बिजली के कटने से जब कट जाती है तो अंधेरे में दिखाई भी नहीं देता है तो पढ़ना लिखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसलिए बिजली हमारे लिए बहुत आवश्यक है अगर बिजली नहीं नहीं रहेगी तो पढ़ना लिखना सब बेकार हो जाएगा कैसे पढ़ेंगे हम लोग इसलिए बिजली आवश्यक है बिजली कि कटौती हो जाती है तो गाँव में तो जल्दी बिजली रहती नहीं है दस चौबीस घंटे में दस घंटे लाइट कटी रहती है इसलिए गाँव के लड़के शहर जा जा कर जहाँ बिजली रहती है वहाँ पढ़ाई करते हैं इसके लिए